अहँ हँ हँ भइआ भइआ परनाम सुनलिए जे गाछ बिरिछ यऽ कोन कोन यऽ कोन कोन यऽ आम यऽ कटहर यऽ आओर केला यऽ आओर अथी अनार यऽ सेब यऽ लिच्ची यऽ आम बेलके यऽ ने

किएक तऽ बेलके जूसो बनै छै के जूस बनै छै आओर अथी आमोके बनै छै आबै छी बढ़िआँ कोन चीजके लागै छै हँ जूस हँ कतेक कतेकमे दै छिए कतेक कतेकमे दै छिए ओ डेढ़ो सओ टका गाछ ओहिमे कम रेट नहि हैत आमोके एक्के रेट लिच्चिओके एक्के रेट कटहलोके एक्के रेट सबके एक्के रेट दै छिए तब जे ओ कम बेस कै के देबै नहि तऽ लगेबै तऽ हँ तऽ लगेबै तऽ लागि जएतै ने सुखतै उखतै नहि ने

अहाँ चेक करै ले अएबै ने तेँ तऽ कहै छी जे बढ़िआँ फलवला देबै हाँ से काटि चाहे काटि दै छी काटि दै छी